میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کاروبار سے دور رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کیوںکہ ان میں سے اکثر کسان ہوتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں کاروبار کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اسی لیے میرے گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں سیمانچل کے اس ضلعے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام ارریا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ارریا ان علاقوں میں شامل ہے جہاں زراعت ایک اہم ذریعہ معاش ہے اس کے ذریعے ہی ہم لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور کاروبار میں دو طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہمارے کھیت سے ہے تو دوسرے کا تعلق کپڑے وغیرہ کے کاروبار سے ہے ان میں سے سب سے اہم کپڑے کا کاروبار ہے ہمارے دیہات میں ہمارے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور انہیں ان کاروبار میں بہت کامیاب ہوئے ہیں اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے